धर्म हमारे क्षेत्र में पर्यटकों को के रूप से प्रवाहित करता है जैसे अयोध्या में राम मंदिर बहुत दिनों से राम मंदिर पर लड़ाई चल रही थी जब फैसला आया तो मंदिर बनना शुरू हो गया मंदिर जब बन गया उसमें राम की मूर्ति स्थापित की गई राम की मूर्ति की स्थापना जिस दिन हुई उस दिन और उससे पहले बहुत से लोग आए वहाँ घूमने देखने के लिए राम मंदिर को देखना राम को देखने के लिए वहाँ से देश विदेश के लोग भी आए हमारे देश के लोग तो पहुँचे ही थे लेकिन विदेशों से भी लोग आए थे राम की मूर्ति देख कर लोग बहुत प्रभावित हुए और राम की जय जयकार करने लगे राम हमारे देश में सबसे प्रिय हैं क्योंकि राम की पूजा सबसे बड़ी पूजा है उनको उनके मंदिर को देखना उनका दर्शन करना लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी पूजा करते हैं क्योंकि राम मंदिर हमारे देश में पहले से नहीं था और जब बना तो बहुत भव्य मंदिर बना है उस मंदिर को देखने के लिए राम जी का दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और राम की पूजा करते हैं राम की पूजा करके पूरा अयोध्या घूमते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं राम का मंदिर बहुत भव्य मंदिर है राम हमारे

राम हमारे पूजनीय देवता हैं क्योंकि राम से बड़ा कोई देवता नहीं है राम के दर्शन के लिए हमारे राज्यपाल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी लोग आकर उनका दर्शन किए उनका शिलान्यास प्रधाना प्रधान मंत्री ने किया और वहाँ पर मंदिर बनवाया क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर बना है राम की मूर्ति बनी है केवल पत्थर की और मंदिर केवल पत्थरों से बना है उसमें सोने चाँदी के दरवाजे लगे हैं मूर्तियाँ बहुत से अनेकों रूप में स्थापित की गई हैं राम का भव्य मंदिर देखना बहुत आकर्षक होता है क्योंकि वहाँ राम को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं और वहाँ पर राम की पूजा करते हैं वहाँ अपना अस्थान ग्रहण करते हैं रहते हैं समय बिताते हैं भजन कीर्तन करते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं राम सबसे प्रिय माने जाते हैं इसलिए राम की नई नई मूर्तियाँ वहाँ रखी गई हैं राम हमारे देश के पूजनीय हैं प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत अच्छे से बहुत सुंदर बहुत बड़ी मूर्ति बनवा दिया है क्योंकि राम हमारे देश में पर्यटक के रूप में बहुत अच्छे ढंग से सजाए गए हैं और राम की मूर्तियाँ बहुत भव्य है क्योंकि राम हमारे प्रिय देवता हैं और उनको देखने में लोग बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और उनका दर्शन करने के लिए लोग हमेशा आतुर रहते हैं राम का दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और वहाँ से चित्रकूट जाकर भी वहाँ की पूजा मंदिर सब कुछ देखते हैं और करते हैं क्योंकि राम से ही जुड़ा चित्रकूट है जब राम रावण को मारने जा रहे थे तब चित्रकूट होते हुए ही गए राम का कुछ दिन चित्रकूट में बीता था वहाँ से वापस आए तो अयोध्या के राजा बने थे ऐसा रामायण में लिखा है और लोग वही मानते हैं उसी को का कोई भी कल्पना करते हैं रामायण से जुड़ी हर बातें हिन्दुओं के लिए लेखनी और काल्पनिक नहीं मानी जाती क्योंकि रामायण जो है सो वही हमारा सच्चा धर्म है रामायण में जो कुछ लिखा है सब सत्य लिखा है क्योंकि राम के साथ जो घटनाएँ घटी जो हुआ वही रामायण में लिखा है रामायण हमारे